جب میں چھوٹی تھی تب میں کلاسیکل گانوں کو سنا کرتی تھی اس گانے میں ایک ایک محسوس ہوتی تھی ہمیں کہ ہاں کچھ سنا جا رہا ہے اور آج کل کے جو گانے ہیں جب آج میری عمر جب میں چھوٹی تھی تب میں نے گانا خوب سنا کرتی تھی اے میرے وطن کے لوگو جسے لتا منگیشکر جی نے گایا ہے اور گانے ایسے ہوتے تھے کہ ہم پریوارک پریوارک لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے سن سکتے تھے ایک آنند ملتا تھا آج میری عمر اٹھائیس ورش ہے اور آج کل کے جو گانے ہیں نہ کوئی سر ہے نہ کوئی تال ہے اور ایسی اشلیلتا پھیلی ہوئی ہے کہ آپ پریوار کے لوگوں کے ساتھ بالکل بھی نہیں سن سکتے ویسے گانوں کو گانے کا ارتھ یہ ہونا چاہیے کہ جو آپ کا اسٹریس کو فری کرے آپ سنیں تو آپ کو ایک سکون محسوس ہو لیکن آج کل کے گانوں میں ویسی باتیں نہیں ہے ہم جب بہت کہیں جاتے تھے تو سفر میں گانوں کو سنا کرتے تھے بچپن میں رفیع جی کے گانے کو لیکن مگر جگدیش سنگھ جی کے گانے غزلوں کو یاد کیا کرتے تھے لیکن آج کل کے گانوں میں وہ بات ہی نہیں ہیں ہم اسکولوں میں جاتے تھے ترنگا لہراتا تھا ہم لوگ گانا سنتے تھے دیش بھکتی گانا سب آج کل ویسی کوئی بات نہیں رہ گئی مجھے اگر کبھی فیوچر میں موقع ملا تو میں چاہوں گی کہ ایسیے گانے بنائے جائیں جو انسان کے ذہن کو سکون دے جو ہم اپنے بچوں کو سکھائیں تو سمجھ میں آئے کہ ہاں اس گانے کا یہ مطلب ہوتا ہے تو ہمیں ہاں جو کوئی مطلب ہو جس گانے کا ہم میں چاہوں گی کہ ہمارے گھر میں ہمارے پریوار میں ہم اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو گانے کا مطلب سمجھا سکیں مگر آج کل کے گانوں میں ایسی کوئی بات نہیں ہے